नारजि ओंख्रि बेयो जाहैबाय बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि एबा जाग्रा मुवा बेखौहाय संनायाव जोबोद गोब्राब मानो होनोब्ला बेवहाय बर'फोरा बेखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओंख्रिखौ खारैजों सङो मानो गोब्राब होननानै बुङोब्ला खारैखौ जखा हिसाबै होनो रोङाब्ला खारैया बाबनोबो हागौ एबा खम जानोबो हागौ आरो खारै नांब्लासो बेयो मोजांथारै रुयो बेखौ बेनिखायनो मोजांथार संनो एबा रेसिपिफोरखौहाय मोजांथार खालामनो थाखायहाय गोबां टाइम लायो बेनि थाखायनो बेखौहाय सोलोंनांगौवा गोब्राब जायो मानोना मोनसे नारजि ओंख्रि संनांगौब्ला बेवहाय सुखांनानैहाय नारजिखौ सोमहाबनानै दोननायखौ सुखांनानै बिनिफ्राय बोखांनानैहाय बेखौहाय माब्रैहाय रुद'बनानै माब्रैहाय बेखौहाय बे नारजिखौहाय गेब्लेहोनांगौ बेनिबो फर्मुला थायो जेनोखि बे सागंजों सानांगौ बेबायदिनो खारैखौहाय जखानि हिसाबै होनांगौ जखा हिसाबै होनो रोङाब्ला बेयो गोबांथार गोब्राब जायो बेफोरबादियावनो नारजि ओंख्रिखौहाय संनायावहाय बे रेसिपिखौ बानायनायावहाय गोबांथार नेमखान्थिफोर दं बेफोरखौ रोङाब्ला बेनो जाहैबाय गोब्राब बे ओंख्रिखौ बानायनांगौआ